दाउआ गोजां बोथोराव नै सफैलायबाय माबायाव बैसाग मासाव जायो बेमारा दाउआ दाउ बिमाया एरो फिसाया सिबोद जायो जानानै ओरैनो थाव गोथां फुनब्लाबो गाया गायिखाय बै मुलि लायनानै होब्लासो गायो दाउआ बेमारा गोलोम बोथोरावबो जायो आरो गोजां बोथोरावबो जायो बेमारा गोदोनाबो गाबो अनेख रोखोम जायो सिबोद जायो सिबोद जाब्ला थाव गोथां फुनो फुनब्लाबो गायाब्ला ओरैबायदि मुलि होनाङो सोरबा सल्ल'गुननो मा मा दौलायलाङो बैसाग मासाव जायो गोजां बोथोराव जायो दाउआ गोदोनाबो गाबो आरो सिबोद जायो सिबोद जाब्लाथाय दाउआ थैयो गोदोनाबो गाबो गोजां बोथोराव जायो गोजां बोथोरावबो जायो गोलोम बोथोरावबो जायो दाउआ एरबाय एरनानै बिमाया एरबाय फिसाया खुगायावबो जाबाय गोदोनायावबो मा जायो सिबोद जायो सिबोद सिबोद जाब्ला मा जायो थाव होब्लाबो गाबावा मा होयो जों माबा सल्ल'गुन इरि होलाबायो होमब्ला हामो

सल्ल'गुन दौवो दौब्ला हामो मासेबो थाखाया थैजोबखायो सिबोद जायो एरला एरलि बिमाया सल्ल'गुन दौब्लासो बे सिबोदा खारो